नमस्कार सर सर राजपूत रेस्टोरेंट से आप बोल रहे हैं सर

आवश्यकता है और जो खाना है वो हमें आप के यहाँ का बहुत अच्छा लगता है तो सीतामढ़ी में डेलेवरी हो सकता है हमें चाहिए है चाउमीन चाहिए है बर्गर चाहिए है इडली चाहिए है डोसा चाहिए है और पनी पनीर चाहिए है और दालचा चाहिए है बर्गर चाहिए है मटन चाहिए है चिकेन चिल्ली चाहिए है और पैसा कितना लगेगा सर ये सब का